औ हेल' नों सक्रचिला ए औ बिजोंनो बाउ बाउखुंग्रि ऐ बै खाथिथिं बाउखुंग्रि आरो ओमफ्राय ओरैथिं हरै फारसेथिं दिबलाय दं दिरबिल दं अफाय थांनो नागिरदों नोंलाय जायगाफ्राथ' बे नैबे बाउखुंग्रिआथ' बिदिनो दाथ' बांद्राय माबा नङा बेरायथाव नङा बैसागु फ्रावसो बेरायनाय जायो नालाय बैसागुनि बयबो बेरायनो फैनाय हाजो गाखोनो फैयो पिगनिक जानो फैयो मेला जायो ओरै जोंनि गामियारिफ्रानो बानाय हैयो आरो बेहाय गामियारिफोर ओरै गिदिर गिदिर मानसिफोर फैयो बेरायनो फैयो मोजाङानो औ हाजो हाजो गाखोयो आरो हाजोआबो गोजौ आनो गासिबो गोजान गोजान जायगानि बेरायनो फैयो मालाबा फैनानै नायफै ओरैथिंबो औ दाथ' दाथ' दाथ' बिदि जेबो माबा गैथ'आ हाग्रासोना बियो रिजार्ब एरिया बाहायथ' बिदि सानफ्रोमबो थांबाय थानाय जाया ओंखायनो हाग्रा दुजोबो आरो दा दाथ' बेरायनाय सम जाया बे बैसागु बैसागुनि सिगांनिफ्राय जायो आरो हा मानसि फैनाय बेरायनो फैनाय थांनोबा नैबे दिरबिलफोर दिब्लायफोरा जायगाफ्रा मोजां आरो दिरबिलाव दिबलाया मोजां औ आर दिरबिलाबो मोजां पिगनिक जानो जायगाया मोजां आर दै सेर नाव जावनो मोनो फिसिं खालामनो मोनो औ औ बेनो बेनो मबाइल आवबो नुखागोन नोङो हगारजोबखानाय ए ला लामाया नै नैबेजों थांनानै बै जों गिदिं हैबानो जागोन आरो हाजो सेर सेर थांनानै गिदिं थारनांगोन आरो बेखौ बेजोंबा नैबेजों थाङोबा एसे खाथि जायो लामा सिदा खिन्थु लामाया बारा मोजां नङा आरो बेजों खुथ्रु खाथ्रा औ थांबाय थाबानो मोनैगोन औ बैयाव गामि दरथाम दं बेखौ बारलांनांगोन नोङो बे गामि दरनैखौ बारनानै थिनालि मोनगोन आरो एसे आनदायनो हागौ बाहाय लामाया एसे थारनिं थुरनिं आनदायथाव जायैयो आरो बे थिनालि आवहाय रायथ साइदनिखौ लाबानो जाबाय आरो बेजों थांथारबानो ओरै माखासे आ दस्राआवसो आरो बेजों सयैया औ दे औ दे दे दे थांदो फंबाय थांदो औ दे